हलो जय झूलेलाल साईं केर तव्हां

अच्छा हा भैया घणनि माण्हुनि जी टे सौ अच्छा कॾहिं ठाहिणी आहे भैया सत तारीख़ जो अच्छा हा छो न भैया ठाहे सघंदासि टे सौ माण्हुनि हा काफ़ी आहिनि न भैया तव्हांखे छा खपे छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा दाल मखनी त चई वरतव अच अच्छा अच्छा ठीकु आहे भैया और मिठे में छा खपेव मां ॿुधादमि मां मिठे में छा खपेव भैया मिठे में छा ठहंदो अच्छा अच्छा ठीकु आहे भैया मां तव्हांखे मेन्यू कल्ह ॿुधाए रखंदीमांव तव्हां कढ़ी चांवरु चयो था न तव्हांखे कढ़ी चांवरु ठाहिराइणा आहिनि अच्छा अच्छा कढ़ी चांवरु दाल मखनी और मिक्स वेज ॿ रोटी

अच्छा तव्हांखे मुंहिंजो नंबर कंहिं ॾिनो भैया किथा अच्छा

न भैया करे त असां वठंदा आहियूं तव्हां सुठो कयव की असांखे पहिरीं ई ॿुधाए रखियव छोकी असांखे रोटीअ जा ऑडर हूंदा आहिनि न त असां वरी इहो ॿिए कंहिंखे न चई सघंदा आहियूं न उहो सभु असांजो हूंदो भैया सभु कुझु असांजो हूंदो

उहो त भैया असां ज्यादा पैसा वठंदा आहियूं लेकिनि हाणे तव्हां सुञाणप सां फ़ोन कई अथव मांखे त उहा त मां ॿारहां हज़ार रुपिया वठंदी आहियां हा ॿारहां हज़ार रुपिया वठंदी ॿारहां हज़ार रुपिया उहा वठंदा आहियूं लेकिनि हाणे तव्हां साढी यारहां हज़ार ॾिजो भैया हा ना ठीकु आहे भैया हा ओ के ओ के जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल